हाँ जी सर

हाँ सर मेघा जैसवाल

सर सर मुझे घूमने जाना था कहीं पर तो आप उसके लिए मुझे सजेस्ट करेंगे कि मुझे कहाँ जाना चाहिए

हाँ मुझे अभी यह जनवरी फ़रवरी में ही जाना है

कम से कम दस पंद्रह दिन का

हमारा पाँच छ जन लोग जाएंगे कम से कम छ लोग तो जाएंगे ही जाएंगे जी सर ठीक है जी सर बिल्कुल